हाल फिलहाल में मैं और मेरे मित्र वाराणसी कि यात्रा बाइक के माध्यम से पूरा किये हैं यात्रा के दौरान हम लोगों ने काफी मजे किये बाइक के माध्यम से हम हर उन छोटे से छोटे स्थानों पर पहुँचने में सफल हुए जहाँ अन्य किसी माध्यम से जाना मुश्किल था सामान्यतः यात्रा हमारी अच्छी रही और आरामदेह रही और वो पल जो है वो रमणीय रही हमारे लिए बाइक की यात्रा करने का सुझाव हमें यूट्यूब के माध्यम से चल रहे ब्लागों के माध्यम से मिला हमने देखा कि वहाँ बहुत सारे लोग जो हैं वो बाइक के माध्यम से देश विदेश के देश बिदे देश देश के कोने में भ्रमण कर रहे है और अपनी यात्रा के दौरान घटित हो रही चीज़ों को हम तक पहुँचा रहे हैं